में गाना गाने ताईं सारे कोला पैह्लें तानपुरे बिच्च तानपुरा लगाइयै लगाइयै में ओह्दे कन्नै रिआज करना स्टार्ट करनी होन्नी पैह्लें में सा दा रिआज करनी मतलब इक घंटा सिर्फ रिआज करनी होन्नी मतलब ओनली सुर दा इक सुर दा पैह्ले इक सुर दा रिआज करनी होन्नी सा दा सा लगाइयै ओह्दे बाद में फिर में म्यूजिक स्टार्ट करनी म्यूजिक पैह्ले जियां में कोई फोन बिच्चा गाना सुननी होन्नी आं ठीक ऐ सुनियै फिर में उस्सी उस्सी इक नोटबुक उप्पर लिखनी होन्नी फिर में तानपुरा लगाइयै आवाज तानपुरा लाइयै कोई गाना स्टार्ट करनी होन्नी आं पैह्लें में ओह्दे सुर दा रिआज करनी जिन्नां जिन्नां सुर दा सातों सुर दा इक अद्धा दो घंटे आह्ला पैह्लें स सुर दा रिआज करनी होन्नी आं फिर जेह्ड़ा में गाना गाना स्टार्ट करनी होन्नी आं फिर में ओह्दे बारे बिच्च यूट्यूब उप्पर बिच्चां दिक्खनी होन्नी आं जां में होर बी बड़ी सारी जगहें दा में उस्सी गाने गी सुनियै फिर में उसगी उस्सी उस्सी सुनियै फिर में उस्सी ओह्दे ओह्दे बारे बिच्च रिआज करना स्टार्ट करनी होन्नी जिन्नै चिर में ओह्दे बारे च उस्सी जिन्न चिस जिन्ने चिर में खुद नेईं सुनां में उस गाने गी कि उ'नें किन्ना किन्ना गाए दा जा किन्ना किन्ना सुर किन्ना किन्ना ओह् कीते दे ओह् करियै फिर में गाना स्टार्ट करनी होन्नी आं गाना स्टार्ट कोई बी में पैह्लें जिन्ना अपने गुरु दे बारे बिच्च गै में गुरू दा गै गाना सुनेआ ऐ

अच्छे तरीके दे सुनने चाहिदे सुनियै उं'दे बारे बिच्च रिआज करना चाहिदा हून कुसै दा बी रिआज करने ताईं कुसै दा बी गाना कोई बी गाना गाने ताईं सानूं में में खुद दे बारे च सनानी आं ते में खुद कोई पैह्लें रिआज करनी होन्नी ऐं सुर दा रिआज करियै ओह्दे बाद में कोई गाना यूट्यूब बिच्चा सुन लैन्नी होन्नी इन्नां यूट्यूब बिच्चा कोई गाना सुनेआ में फिर उस्सी सुनियै में जि'यां मिगी अज्ज मी कोई गाना सुनेआ मिगी बड़ा अच्छा लग्गेआ ओह् गाना कि में उस्सी में उस्सी गां में उस्सी सिक्खां में उस्सी बाकी आह्लें सामने गाइयै दस्सां कि उस्सी यार मिगी गाने कन्नै गाना गाने कन्नै बड़ा इ'यां सुख मिलदा कोई बी गाना गाने ताईं सानूं असें कोई बी गाना गाच्चे ओह्दे बाच सानूं पैह्लें सानूं उस्सी सुनना पौंदा कि इस गाना हे केह् ऐ इस्सी किन्ना गाना किन्ना ओह् करना ऐ हून में आपूं खुद गाने ताईं में अज्ज तक मतलब इ'यां घर बिच्च बड़ी बार गाया बड़ी बार इ'यां कीता जेल्लै में कोई गाना सुननी होन्नी आं में सोचनी आं कि में बी इस्सी गां गाइयै कोई बी इन्ना टाइम पैह्लें सिरफ सा दा रिआज करो जिल्लै सा दा साढा रिआज होग सानू लग्गे की साढा स हून साढा अच्छा लग्गा दा ऐ फिर ओह्दे बाद सानूं ओह्दे बाद बी चलो सानूं होर अग्गें मतलब रे दा रिआज करना चाहिदा रे दा रिआज अद्धा अद्धा घंटा फिर रे दा आहें फिर गा उप्पर जाना चाहिदा जेह्ड़ा साढा गा बी लग्गे फिर पा होना चाहिदा पा लग्गे फिर नी उप्पर ला जाना चाहिदा फिर साढा ता सब ते ले सा लाना चाहिदा फ्ही करियै पूरा जिन्ने चिर साढ़े सुर निं बैठे जगह् जगह् पर उ'न्न चिर अस कोई बी गाना निं गाई सकने आं कोई बी गाना गाने ताईं सानूं उस्सी सुनना बड़ा जरूरी ऐ ते जेह्ड़ा अस सुनियै गै अस अपने आप गी बी गाना गाई सकने आं हून जियां असें कोई बी गाना गाई कोई बी गाना गाच्चे ओह्दे बाद च सानूं सुनियै ओह्दे बाद च कि'न्ना गाया जंदा कि'न्ना नेईं गाया जंदा जिल्लै में अपने सर दा गै गाना सुनेआ ऐ ते मिगी उं'दे गाने बिच्च ते इक जेह्ड़ा में और फोन बिच्च गाना यूट्यूब बिच्च गाना सुने दा हा ओह्दे बिच्च कोई बी फरक हैन्नी लगदा ऐ कि ओह् ओह् में यूट्यूब बिच्च सुनेआ ऐ जां एह् साढ़े स सना दे इ'यां इ'यां बाक्या इ'यां लगदा कि साढ़े इ'यै में उइ'यै गाना सुना नी जियां में फोन्ने बिच्चा सुनेया जेल्लै सर दा सुनियै अज्ज अगर ओह् इन्ना शैल गा दे ते उ'नें बड़ा जैदा रिआज कीता इ'यां अस बी अगर अच्छा रिआज करचे ते अस बी अच्छा गाई सकने आं मिगी गाना गाने दा बड़ा जैदा शौंक ऐ बट जेल्लै में यूट्यूब बिच्चा गाना चलानी ऐ ते होर बी बड़ा अच्छा लगदा ऐ ते इ'यां इ'यां बी गाना अस गाई सकने आं सिक्खी सकने आं होर बी बड़ा जैदा गाना गाने ताईं सानूं सानूं साढ़ै कोला सारे कोला पैह्लें सानूं गाना गाने गी सानूं तानपुरा तानपुरे उप्पर गाना गाना स्टार्ट करनी ऐं में जां फिर हारमोनियम पर पूरे ट्यूनिंग बगैरा बजाइयै उत्थै गान्नी आं जा फिर अस गिटार बगैरा लेई लैन्ने ऐं गिटार उप्पर गाना गान्ने आं अस में गाना गान्नी आं हुन कोई बी गाना गाने ताईं सानूं सानूं ह् इंदी इंदी बड़ी जरूरत होंदी ऐ किन्ना हारमोनियम होई आं तानपुरा होई आ इ'यां गिटार होई गेआ सानूं इन्दी बड़ी जैदा जरूरत पौंदी ऐ ते असें कोई बी गाना गाने कोला पैह्लें सानूं साढ़ा रिआज जेह्ड़ा ओह् बड़ा जरूरी ऐ नेईं अस गाना सुनियै यूट्यूब बिच्चा सुनी लैन्नी ऐ में जां फिर होर में तान ओह्रे यूट्यूब पर लाइयै सुन लैन्नी जां में होर बी बड़ी जगह् इं'दे ते गाना स्टार्ट करना गाना कोई बी गाने ताईं सानूं पैह्लें गाने दी सुनना चाहिदा ओह्दे बाद बिच्च रिआज करना चाहिदा इक दो बार गाइयै फिर गै अस इक म्यूजिक दे वास्तै ट्रेन्ड होई सकने आं बस इन्ना गाई सकने अस म्यूजिक गी इन्ना ट्रीट करनी सकने